गिबियावनो आङो मोनसे रेस्ट'रेन्टनिफ्राय मोनसे पिज्जा अर्डार खालामदोंमोन बे अर्डारनि सोमोन्दै आं दा मोनसे फिडबेक होनो सान्दों बे पिज्जानि गुन गुना मोजाङानो जोबोद मोजाङानो आरो बिनि सार्भिस सार्भिसाथ' सुपार फास्ट होनजायो सार्भिसा बुहुद मोजाङानो डिलिभारि डिलिभारि सुपार फास्टखौनो होनजायो डिलिभारिखौ आदारनि बिबाङाबो रांनिजों ग्रोबआनो मिलायो मोजांखौनो मोन्दों अर्डार हरनानै आदारनि आदारनि बिबाङा बिबाङा जोबोद मोजाङानो जेरै इंराजियाव भेलु फर मानि बुङो फैसा फैसानि फैसाजों बे आदार आदारनि बेसेनजों मिलायदोंआनो बेनिखायनो आं बुंनो बुंनो सानोदि गासैबो रेस्टुरेन्टफोरानो बेबादि मोजां सार्भिस एबा डिलिभारि होयोब्ला गासै रेस्टुरेन्टफोरानो मुं मोनगोन आरो स्पेसियेलि बे रेस्टुरेन्टनि सोमोन्दै आंनि फिडबेका बेनो जोबोर मोजाङानो बेबायदि बेबायदि सार्भिस होबाय थायोब्ला आरो अर्डार होबावगोन अर्डार खालामबावगोनखौ आं मिजिं खालामबाय आरो खालामखागोनआनो बिनिखायनो बिबायदि रेस्टुरेन्ट मालिख आरो रेस्टुरेन्ट मालिख आरो डिलिभारि बयफोरनिसिम साबायखर थाबाय जेन' आरो हांख्रायनायबो रिकुवेसबादि बेबादि डिलिभारि एबा सार्भिसखौ बे रेस्टुरेन्टनिफ्राय होबाय थायोखौ आं मिजिं थिबाय